हमरा आर लगमे छै से देशिओ मुर्गी आर छै देशिओ आर मुर्गी छै ने तऽ ओहो सबके ओएह कीड़ा मकोड़ा इहए सब खाए पीए छै ओहए सब सब कचड़ा ओचड़ा खाय पीए छै आओर दाना चुनि चुनिके देखैत छियै खाए छै मुर्गीके बच्चा सब मुर्गिओ सब देशिओ छै ओहो ओहो समय बला मुर्गी छै ओहो सबके खाए पीए लऽ दै छै रोड पर रहैत छै रोडे पर खाइ छै चुनि के दै छियै खाइत छै खेत आर से चुनिके दै छियै खाइत छै इहए सब करके मुर्गी आर अंडा आर दै छै ओएह मुर्गीके फारम हइ ओएह मुर्गीके अंडा आर बेचके जीबन बिताबैत छियै ओएह सब मुर्गी बेच बिकनिके मुर्गीके फारम खोलने छियै देशिओ मुर्गी छै आ ओहो मुर्गी छै तऽ ओहो मुर्गी आ देशिओ मुर्गी बढ़िआँ से पालैत छियै पालय छियै आ बढ़िआँ से रखैत छियै तब ओएह सब छै जे छै ने ओएह सब लैके जीबन अपन रहैत छै तऽ ओएह सब रखैत छियै चुनि चुनिके खीआबैत पीआबैत छियै से ओएह सब जे छै ने से ओएह धंधा सब करैत छियै सर हमरा आरके की छै सर हमरा आर किछु करबै से ओएह सबके पालैत छियै ओएह सबके सर जिंदगी बीताबैत छियै आओर दुनिआँमे हमरा आरके की छै किछु नहि छै जे करबै से अहीँ करबै हमरा आरके दुनिआँमे की छै किछु नहि छै तऽ एहि लैके जे छै ने ओहि से मुर्गी आरके से पालैत छियै लै जाय छियै पौधामे खिलबै छियै दाना चुनि चुनिके ओएह सब खिलाए पिलाएके आ बस जीबन बीताबैत छियै बाल बच्चाके पोसैत छियै मुर्गीके फारम देशिओ मुर्गी छै आओर फार्म समूह बला छै

खेत खलिहानमे देने रहैत छियै दाना आर दै छियै ओहि दाना आर खाए छै नहि तऽ कीड़ा मकोड़ा खाए छै अपन चरैत बजैत छै ओकरा देखि रेख करे पड़ैत छै हँ तऽ बढ़िआँ से रखै पड़ैत छै तऽ एहि से बढ़िआँ होइ छै जे खेत खलिहानमे जादे दैत छियै रोड आर पे तऽ तऽ चीप चापि देतै एहि लैके से ओकरा बढ़िआँ से ख्याल रखैत छियै से हमर मुर्गीके कोइ तरहके बात नहि हुए अच्छा से बिस्तर पर रखैत छियै बिस्तर आर लगाएके पङ्खा चालू करिके ठंडामे ओकरा गरमीमे बढ़िआँ से झाँपि तोपिके बढ़िआँ से ओकरा रखैत छियै ओकरा जे छै ने तऽ ओकरा कोनो चीजके हबा नहि लगना चाही ठंडीमे आ गरमीमे जे छै ने ओकरा पङ्खा चालू करि दै छियै सारा आओर हमरा आरके की छै से करबै किछु नहि इहए काम करैत छियै इएह सब करिके रहैत छियै सर कतहुँ जेबै ओएह मुर्गिएके खोलने छियै तऽ मुर्गिएके चरबै छियै मुर्गिएके चराके रखैत छियै ओएह पर जीबन बीतैत छै आओर किछु छै हमरा आरके किछु नहि छै तऽ ओएह सब जे छै जहि से छै जे अच्छा से ओकरा बिस्तर खाना पीना रहना सहना पानि हे ई हे ओ अंट शंट सर एहि सब से बढ़िआँ होयतै ने तऽ ओएह काम करैत छियै तऽ अंडो उंडो बेचैत छियै तऽ अंडो ओंडो खाएके अंडो ओंडो लोग लै छै अंडो ओंडो लै छै लोग आओर ओएह जे बिकैत छै बिकैत छै बिकते रहैत छै लोग सब लै जैते रहैत छै एहि लैके छै ने ओहि समयके जीबन बीतैत छै की करबै आओर सर किछु नहि छै हमरा आरके तऽ की छै किछु नहि छै तहि लैके ने मुर्गीके अथी करलिए हँ से मुर्गी जे रहिते तऽ ओहो बेचके बिकनिके रहबै हमरा आरके किछु नहि देलिए हँ आओर की कतहुँ जा सकैत छियै मुर्गिएके चरा बजा इन्ने ओन्ने करैत छियै अच्छा से ओकरा रखैत छियै बढ़िआँ से देखि रेख आओर किछु नहि करैत छियै